हा अॼुकल्ह सभु कुझु ॾिए वठि पैसनि जी ऑनलाइन थी वियो आहे असांखे अचणु वञण जो टाइम बि बचंदो आहे अॼुकल्ह हर कंहिंजो बै बैंक अकाउंट बि चालू थी वियो आहे त इन करे असांखे ज़रूरत पए थी त असां कमु बैक मां कर्ज़ु वठी सघूं था अने इस इन सां असांजे जूनागढ़ जो सुठो वाधारो थियो आहे